हाँ मैंने स्वयं के लिए भी फल और सब्ज़ियाँ उगाने की कोशिश की है जैसे कि मुझे ख़ुद को भी व्यक्तिगत रूप से बागवानी और पौधे उगाने का का और फ़ूलों का बहोत ही रुची है इन चीज़ों में बहोत गहरी रुची है तो मैं मैं प्रयास करती हूँ कि मैं छोटी मोटी सब्ज़ियाँ जो कि एक बड़ी स्तर पर ना होती हो जो घर में भी उगाई जा सकती हो उनकी बागवानी मैं घर में ही करने की कोशिश करती हूँ जैसे कि कुछ उदाहरण है जैसे कि मैंने अपने घर में भी छोटी सी बागवानी की हुई है एक छोटा सा आंगन में बगीचा सा बनाया हुआ है जिसमें बहुत तरह के पौधे हैं जिसमें फूल भी है फल वाले पौधे भी है सब्ज़ियाँ भी है कुछ सब्ज़ियों में अगर लिया जाए तो जैसे कि मैंने धनिया पुदीना पालक और बैंगन टमाटर ऐसी चीज़ें उगाई हुई है और कुछ ही दिनों में वह आ भी जाती हैं फलों की बात करें तो मैंने अनार का पेड़ उगाया हुआ है तो इनसे फायदा यह होता है इनसे अनुभव मैंने यह लिया कि बहुत ही पौष्टिक होती है हानिकारक भी नहीं होती है और स्वास्थ्य के लिए भी एकदम लाभदायक और स्वास्थयप्रद होती है इसमें कोई अन्य कीटनाशक की उपलब्धि भी नहीं होती